नमस्ते आपके यहाँ आपके यहाँ क्या क्या चीज़ मिलता है खाने वाला खाने वाला भोजन मसाले नहीं नहीं मैं मास मछली वाली मसाले नई मुझे शाकाहारी चाहिए हाँ हाँ मैं शाकाहारी हूँ दाल चावल रोटी पनीर की सब्ज़ी ये सब चाहिए अच्छा और रूम उम रहने के लिए मिलेगा कितना भोजन का कितना पैसा लगेगा रूम का रहने का कितना पैसा लगेगा ठीक अच्छा पाँच लोग हम लोग आएँगे और हाँ आप को वो रूम में रहने का कितना भाड़ा लगेगा अच्छा तो कम नहीं करेंगी क्या कम नहीं करेंगे

और आपके रूम में पंखा वंखा है या ए सी वसी है अरे कूलर वूलर है पंखा अच्छा बाथरूम उथरूम लाइटिंग उटिंग है सब अच्छा ठीक है तो हम लोग पाँच लोग आँग नहीं हम आएँगे वहीं पर ना तो हम हाँ पाँच लोग वहीं पर खाएँगे हाँ हाँ वही पर हाफ प्लेट का पैंतालिस रुपया आप बता रहे हें हाँ तो ठीक है खा ठीक है खाना भी पएक कर देना एक टाइम खाना सबका पएक कर देना वो लोग का वो बाटी सूखा हो सब्ज़ी जो भी है पनीर की हाँ वो पाँच चार लोग का पएक कर देना और हमारा दाल चावल हाँ ठीक है नमस्ते